बिहारमे हिन्दू मुसल मुस्लिम बुद्ध जैन आओर सिख धर्मके अनेक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है एकरामे गया हिन्दू मनेर एवं फुलवारीशरीफ मुसलमान राजगीर वैशाली बोध गया जलालपुर आओर केसरिया बुद्ध पावापुरी आओर पटना शाहिब गोलघर आदि उल्लेखनीए धार्मिक एवं भ्र्मणीए स्थान है बिहारमे सबसे जादा अच्छा जगह घुरैके बिहार जादातर राजनीती आओर भोजपुरी सिनेमाके वजह से चर्चामे रहै छै एकरा अलावा यहाँके लिट्टी चोखा पूरा दुनियामे फेमस है बोध गया आओर महा बोधि मन्दिर भी फेमस है बिहार बिहारमे बोध गया जो बहुत ही खूबसूरत आओर छोटा सा जगह है जो बोध भिक्षुके अनुसार भारतके सबसे पवित्र स्थल मानल जाए है यहाँपर बहुत से बहुत धार्मिक स्थल देखेला मिलए है बिहारके सबसे मशहूर पर्यटन स्थलमे बोध गयाके नाम आबए है जो एक हिन्दू तीर्थ स्थल है ई जगहके बोध तीर्थ स्थलके तौर पर भी जानल जाए है मान्यता है कि यहाँ एक पेड़के निचे गौतम बुद्धके ज्ञानके प्राप्ति होलै रहए गयामे एक मंदिरमे ऐतिहासिक स्थल है